جی ہاں مجھے ایک بار قریبی قصبے کے سفر کے دوران حفاظتی خدشات کا سامنا کرنا پڑا یہ سفر رات کے وقت کیا گیا تھا جب راستے سنسان اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے اچانک ایک سنسان مقام پر گاڑی خراب ہو گئی وہ موبائل نیٹورک بھی دستیاب نہیں تھا کچھ دیر کے بعد ایک موٹر سائیکل سوار قریب آیا جس نے مشکوک رویہ اپنایا ہم نے فوراً دروازے لاک کر لیے اور خود کو گاڑی کے اندر محفوظ کیا خوش قسمتی سے قریب سے ایک بس گزری اور ہم نے مدد طلب کی بس ڈرائیور نے ہمیں اگلے اسٹاپ تک پہنچایا اس واقع نے سکھایا کہ سفر سے پہلے مکمل تیاری ضروری ہے خاص طور پر گاڑی کی حالات اور نیٹورک کوریج چیک کرنا چاہیے رات کے وقت تنہا سفر کرنے سے گریز کرنا بہتر ہوتا ہے اس کے بعد میں نے ہمیشہ پاور بینک ٹارچ اور ہنگامی نمبر ساتھ رکھنا شروع کیا مقامی پولیس اسٹیشن یا چیک پوشٹ کی معلومات بھی پہلے حاصل کرنا مفید ہوتا ہے یہ تجربہ میرے لیے ایک سبق بن گیا جس نے احتیاط کی اہمیت سمجھائی